تعلیم بولے تو ابھی زیادہ تر سب وقت سب والدین اور بچے بھی والدین بچوں کو انگریزی میڈیم میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ بچے کانوینٹ میں پڑھ سکیں وہاں پہ جانے سے ایک تو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ دوسرے دوسرے مذہب کے لوگوں سے بچوں کا سامنا ہوتا ہے اور وہ دوسروں دوسروں کے جو مذہب میں تہوار ہوتے ہیں یا اُن کی کیا کیا جو اُن کا رکھ رکھاؤ کیسا ہوتا ہے اُن کی زندگی میں کیا چیز چلتی ہے وہ سب کی معلومات زیادہ بچوں کی بڑھ جاتی ہے اور اِس کا دوسرا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو بچے ہیں وہ اپنی جو خود کی طور طریقے ہیں یا خود کی جو جیسے کہ کیا بولے جو خود کے طور طریقے ہیں یا خود کی جو رہن سہن ہے جو پُرانے زمانے کے جیسے ہمارے بابا اور اُستاد کے ٹائم سے جو چل رہی ہے وہ وقت وہ سب چیز بھولتے جا رہے ہیں اور بہت تکنیک کی طرف زیادہ تعلیم بھی دھیان دے رہا ہے اور جو جو ایک دم بچوں کو جس چیز سے جڑے رہنا چاہیے جیسے ماں باپ کے بڑوں کی عزت کرنا چھوٹوں سے پیار اور معاشرے میں ایک ایک اہم کردار نبھانا معاشرے میں کیسے اُٹھنا بیٹھنا چاہیے سبھی لوگوں سے کیسا بات چیت کرنا چاہیے بوڑھوں سے کیسے بات چیت کرنا چاہیے یہ سب چیز جو ہے تکنیکی کی وجہ سے اور یہ اِن انگریزی میڈیم کی وجہ سب جو باہر کے جیسے ہم امریکہ سائڈ کے جو سب طور طریقے ہیں وہ ابھی اپنا رہے ہیں اور جو ہماری جو ہماری جو یہ چیزیں ہیں وہ ہم بھولتے جا رہے ہیں